नै अपन धर्मके बारेमे पढ़ब इसकुलके पाठ्यक्रमके हिस्सा नहि अछि एहि लऽ कऽ जे भारत जे छियै से धर्म निरपेक्ष देश छियै कोनो धर्मके पक्षमे जे छै से नहि सर्व धर्म सम्भावके लऽ कऽ चलल जा रहल यऽ सब धर्मके प्रति जे छै से लोकके जे छै से सहानुभूति छै सभ धर्म जे छै से अपना आपमे जे छै से सही मार्ग या सही रास्ता जे छै से देखबै छै हम जे छै से कोनो धर्मके तऽ जरूर छी लेकिन ई नहि छै जे कोनो धर्मसँ हम नफरत करै छी हरेक धर्म जे छै से अपन अपन जे छै से उसूल छै अपन अपन जे छै से नियम छै अपन जे छै से व्यवस्था छै ओहि नियमके अनुसार जे छै से हरेक धर्म अपन चलैयै ओकर धर्मावलम्बी जे छै से ओ अपन अपन धर्मके पालन करैए लेकिन पाठ्यक्रममे जे छै से एहि तरहके कोनो बात नहि छै जे पाठ्यक्रमके ई कोनो हिस्सा नहि छियै दृष्टिकोण जे छै से समाजके प्रति हमर दृष्टिकोण जे छै से ई नहि यऽ जे सभ लोक जे छै से एके धर्मके पालन करै समाजमे जे छै से सर्व धर्म समभावके के व्यवस्था एखनो छै धर्मके वजहसँ